सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां जेंनाखौनो नुनो मोनो जेराव गोबां न'खरानो राङारि बिथिङाव गोबां लोरबां मानोना बांसिन न'खरानो हाजिरा आरि आबादारि मावनानै गोबां रां खामायनो हाया बेनि थाखायनो सोलोंथाइ बिथिङाव गेजेर ससेनिफ्रायनो थालांनो गोनां जायो आरो बेनि गुबै जाहोनाबो जाहैबाय जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिकआव बांसिन बिबांनि कलेज

सोलोंथाइ सोलोंथाइआरि जि फरायसालिफोर बेफोरो प्राइभेटगोजा आं गभर्नमेन्ट कलेजनिया गोबां गोजान जायो बेनिखायनो हान्थिनायावबो गोबां जेंना जायो सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खाबुफोरबो दं जेराव बांसिन गुदि फरायसालि आरो गेजेर फरायसालि बेफोर फरायसालिफोरा ओ गासैबो सरखारि गोजा बेनि थाखाय बेहायबो इसे मुलाम्फा साख्रिनि बेलायाव गिबि जेंनाफोरानो जाहैबाय जि जोंनि खाथि ओनसोलाव गोबां मोजां सोलोंथाइ होनो हायिनि थाखाय साख्रियाव गोबां जेंना नुजाथियो जायनि जाहोनाव साख्रिनि जि आनजाद बेफोरावबो थालांनो गोनां जायो ओ खाथियाव कसिं क्लास होग्रा फोरोंथाइ गैयिनि थाखायबो बेफोरो नुजायो बेनि उनाव जि साख्रिनि जि खाबुफोर बेबो गोबाङैनो दं गैया होननो हाया जेराव बाक्सा डिस्ट्रिकआ एबा बाक्सा जिसल्लाया बर्डार एरिया डिस्ट्रिकआव गोग्लैयो बेनि थाखाय बाक्सा जिल्लानि जि आनजादाव मोननाय जि नाम्बार बेबो गाहायाव इसे गाहाय बिबाङाव थाङो बेनिखायनो इसे गोसोहोनानै जायफोर सुबुंफोरा मोजाङै आनजादखौ लिरो बेनो ओ साख्रिफोरखोबो मोननो हायो बेनो बेखिनियानो खाबुफोरा आरो दैदेनगिरियारि बिथिङाव बाक्सा जिल्लायाव गैया नङा दानि दिनाव गोबां नुनो मोनसै मानोना गोबां सुबुंफोरानो गिदिर फरायनानै ओरैनो दं आरो बिसोरो समाजखौ बांसिन नायो बेनि थाखायनो दैदेनगिरिफोराबो दंसाबोआनो एबा दैदेनगिरिफोरा जानोब्ला गोबां खाबुफोर दं बाक्सा जिल्लायाव